हाँ जी बोलिए

अच्छा कितने बच्चे हैं इस्कूल में

आपके इस्कूल में कितने क्लास हैं सात आठ क्लास हैं कितने बच्चे एक क्लास में रहते हैं अच्छा तो एक क्लास में कितना कंप्यूटर रहेगा कि हो जाएगा एक एक में कितना

अच्छा ठीक है ठीक है तो लगवा दे रहे हैं पर और और सब बताइए बच्चे सही से पढ़ते हैं अच्छा डेस्क की मरम्मत ठीक है वह भी हो जाएगा और हम आकर के अभी देख रहे हैं इस्कूल में बच्चे कितने हैं फिर उसके बाद कंप्यूटर लग जा रहा है अच्छा और जैसे कंप्यूटर लग जाए अच्छा क्लास की छत वह तो बन रहा है वह काम हो रहा है वह हो जाएगा पूरा अच्छा ठीक है वह पेंट तो अभी समस्या है अब यह महीने दो महीने बाद होगा जुलाई उलाई में बारिश से दिक़्क़त है हाँ और यह रही कंप्यूटर की बात तो हम बात कर रहे हैं आज ही बी एस ए करंडापुर बात कर कर बता रहे हैं

ठीक है कंप्यूटर की करवा दे रहे हैं पर बच्चों के लिए सेफ्टी थोड़ा बच्चे यह कंप्यूटर था पहले तो फोड़ दिए थे हाँ वही नॉलेज है ठीक है तो कंप्यूटर आप पढ़ी हैं कंप्यूटर से अच्छा ठीक है तो ठीक है कर दे रहे हाँ लकड़ी कट गया है सूख रहा है उसके बाद हो जा रहा है वह भी डेस्क का इसी महीने में डेट उपलब्ध हो जाएगा ठीक है हम कर दे रहे हैं ठीक है वह जुलाई महीने से काम लगेगा ठीक है ठीक है रख रहे हैं